हाँ मैंने स्कूल के सभा में भाग लिया है बहुत एक अच्छा अनुभव रहता है जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी उतनी उम्र भी नहीं होती हम सभी बच्चे ही होते हैं जब स्कूल का यह वो वक्त चल रहा होता है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है जैसे कि कई बार होता है कि हमारे घर में कुछ फंक्शन है या फ़िर अन्य कोई समस्या तो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं तो उन वह हमारी इतनी मदद करते हैं जैसे कि कई चैप्टर हैं जो हमारे छूट गए हैं या फ़िर हमें स्कूल के अंदर ही कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको बताने में भी समझाने में हमें वह बहुत मदद करते हैं जैसे कई बार होता है कि हमारे कोई समस्या हो और हम अपने टीचर से नहीं बता पा रहे हैं उनके साथ हम कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे तो हमारी फ्रेंड से होते हैं जो हमारे इसमें मदद करते हैं या हमें वहाँ तक लेकर जाते हैं साथ ही जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे गेम्स होते हैं जो वहाँ हम एंजॉय करते हैं और